म्हजी निपूण टायम म्हणल्यार म्हाका बरी क्रिकेट खेळपाक कळटा आनी हांव ती बरी खेळटाय बी आनी म्हाका असो अभिमान आसा की ज्या सगळ्या गांवांत हांव बरो क्रिकेट खेळटां म्हणून म्हाका ह्या गोश्टीचो खूब अभिमान दिसता आनी हांव बॉलिंग बरी करतां बेटिंग बरी करतां ताका लागून म्हाका चड अभिमान दिसता म्हाका कितलिशीच मॅन ऑफ द मेच मेळ्ळां ट्रॉफी मेळ्ळां चड रन मारले म्हणून ट्रॉफी मेळ्ळां प्रायजा मेळ्ळां खूब कितें कितें मेळ्ळां म्हणून म्हाका हेचो ह्या गोश्टीचो अभिमान दिसता